हेल' अ खोनाबाय खोनाबाय खोनाबाय दे दे दे रायलायनो हासिगोन नोंथां आटसा आटसा आटसा आटसा

औ औ

दा इडुकेसनखौ जोङो कुवालिटि इडुकेसन आव जों फारफ्रोमजोंबो बिथिंङै जोंना मानि थामथिम जानांगोन जोङो बे सुजुग आरो सुबिदाखौ जोङो मोनजोब नांगोन जे फरायसाफोरखौ फोरंनायनायनि टिचिं ओइटसफ्रा माब्रै माब्रै न'नि बिल्डिंफ्रा माब्रै माब्रै फोरोंगिरिफ्रा दंजोबो ना गैजोबा लेखाफ्रा थि टाइमाव मोनदोंना मोनाखै बा लेखाखौ मोनदोंबा मानि मोनदोंबा जोङो बेफोरखौ मानि मोजाङै टिसारफ्रा लेसन प्लेन बानायदोंना बानायाखै बेफोर गासिबो गोरायुंनि आखायाव थायो आर गोरायुंफ्रा बेखौ प्रथेक एरियानि गोरायुंफ्रा बा गासिबो ओनसोलनि गोरायुंफ्रा बेखौ थिख खालामनांगोन होमबासो जोङो मोजाङै बिथिंनि गेजेरजों जों होमबासो शिक्षाखौ जोङो लांनो हायो आरोखि जोंनि बबेबा समाव जोङो जोंनि स्कुल बिल्दिंनि थासारिफ्राबो थिख गैया बेनिफ्रा लोंग्रा दैनि थिख गैया लेखा थिख गैया बेफोर बादि बिथिङाव जों खालि कुवालिटि इडुकेसननि खोथाखौ सावरायबाय थायोब्लाबो जाया आथिखालाव एसे बे सुबिदाया फैबाय न डाउट दा जों बानायलांनांगौ आरोखि दा फरायसाफ्रा दा नांगौ बादियै मानि थि समाव एखमबा सौफैनो नागिरा गामिनि बेदिनो लामा सामाफ्राबो नांगौ बादि जायगा जायगा एसे एनै बेकवार्ड आवनो दंबावयो नालाय आर जोंंथ' फ्राय मा होनो बेखौ जे फरायसानि जे गार्जेनफोर बे गार्जेनफ्राबो एसे गोग्लैसोनाय आब'स्थायै थायो मानो होमबा थाम थिम गैया जोंनि गार्जेनफ्राबो थिख जानांगौ फ' फोरोंगिरिफ्राथ' दा आथिखालाव बायदि रोखोमनि ससेल मेडियानि गेजेरजों बायद' जाबाय मानि मोजाङैनो जाबाय टाइम मथ' सौफैयो आमफ्राय मानि गावबा गाव थाखो लायो बेबादि आरोखि जों दा थासारिखौल' एसे मोजां खालामनो हानांगौ थासारिया बारा मोजां नङा थासारिया मानि ससेल इनभारमेन्ट आरखि जों बेखौ दाबो बानायनो हायाखै बे ससेल इनभार्मेन्टफ्रा थिख जायोब्ला कुवालिटि इडुकेसनखौबो लासैनो बानायलांनो हानो हागौ आरखि

दा गार्जेनफ्रा दासिमबो नांगौबादियै जों बै प्राइभेट माबाफोर बादि जानो हायाखै मानि प्राइभेट स्कुलफ्राव जेरै गार्जेनफ्रा फिसाफोरजों खाथि खाथि थायो जानाय लोंनाय हैयो बा माबा मोनसे थांनाय फैनाय बाहा थांगोन बाहा थाङा बोरै फरायनांगौ बोरै थानांगौ बोरै उन्दुनांगौ माब्ला सिखारनांगौ दा बेफोर बादि बिथिङावनो लेट जानाय नालाय दा जोंनि इडुकेसन होन्नानै बेङोब्ला जोङो मोन्थाम एंगेलया थिख जानांगोन नालाय बे मानि गार्जेननि साइड आव जों एसे आबाबखौनो जों दाबो नुनो मोनो आरखि मानो होन्नानै बुङोबा जोंनि बे मानि माबाफ्राव प्राइभेट स्कुलाव जेरै गथ'फोरखौ गाइड खालामो जोंनि बे गभमेन्ट स्कुलाव बिदि गाइड खालामा बै जोंबो हाजोबाना फोरोंगिरिफ्रा बेखौ थारमानि न'आवबो एसे नायनांगोन बबे समाव जायो सिखारो बाहा थाङो गथ'आ बेफोरखो दा बेबादि बिथिङाव जों दासिमबो बांद्राय कनसियास जानो हायाखै बादि नुयो बेबादि

रायलाय नांगौयाथ' शिक्षानि खोथा कुवालिटिनि खोथा रायलाय नांगौब्ला जोबनोनो गैखाया हा माबाथो हानो समनि खोथा जोङो फोजोबलायबा फोजोबलायनोबो हासिगोन आटसा आटसा दे गोजोनथों